میں اپنی گلوکاری کرتے سمعے حرکات پر بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں جس کے لیے میں اپنی الگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اُس کی پریکٹس کرتا ہوں کس طرح سے لفظوں کو پڑھنا ہے اُسی کے اکاڈنگ میں حرکات کرتا ہوں آ کس لفظ پر کیا حرکات کرنی ہے اور جو لفظ میں گا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں وہ کس طرح سے صحیح ہوں گے اور کس طرح سے صحیح طرح سے ادا کیے جائیں گے جس میں لفظ ساجی اور تشریح کو بھی بہت دھیان میں رکھتا ہوں کیوں کہ اِس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے گانے میں اور موسیقی میں کیوں کہ تشریح جو ہے اگر یہ غلط پڑھ دی غلط ہو گئی تو دوسرے کسی بھی دھرم یا پھر مذہب کے لیے غلط ہے یا پھر وہاں کچھ غلط ہو رہا ہے تو دوسرے دھرم کے لوگوں کو اِس سے ٹھیس پہنچے گی تو اِس کا بھی بہت دھیان میں رکھا جا دھیان رکھا جاتا ہے کہ اُس کو کس طرح سے اپنی گانوں میں گلوکاری کے دوارا شامل کیا جائے